मूंखे त नंढपण खां ई गाना गाइण जो तमामु शौक़ु आहे मां नंढपण खां ई गाना गाईंदी आहियां पर घर जो बि ऐं जाम कमु हूंदो आहे पर घर में बि ध्यानु ॾियणो हूंदो आहे त जीअं भाई घर जा कमु हूंदा आहिनि रोटी ठाहिण कपिड़ा धोइणु सफ़ाई करणु प्रेस करणु ऐं ऐं ॿारनि खे ॾिसण त हुन ते बि मूंखे त ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे पर हुन खां पोइ बि मूंखे शौक़ु आहे जाम गाना गाइण जो पर मां पंहिंजो टाइम कढी रखंदी आहियां जीअं भाई सुबुह जो की सुबुह जो मां सवेल उथी चांहि रखंदी आहियां पोइ चांहि पी करे कलाकु खनि गाना गाइण जो अभ्यास कंदी आहियां हुन खां पोइ शाम जो बि जीअं थकिजी उथंदी आहियां चांहि वांहि पी करे पोइ कलाकु वरी प्रैक अभ्यास कंदी आहियां त हिन वजह सां त इनकरे मां पंहिंजे कमु सां गॾु गॾु पंहिंजो शौक़ु बि पूरो कंदी आहियां